मुंहिंजी ज़िंदगी भर में मुंहिंजो जेकी असांजी दौड़ डुक में कॾहिं एतिरो मौक़ो मिलियो कोन्हे जे लम्बी दूरीअ जी असां भागा दौड़ी करे सघूं डुकूं पाए सघूं शहर में असां जूं घणई तरीक़े जी अहिड़ियूं मैराथन थींदियूं रहंदियूं आहिनि के शौक़िया कंदा आहिनि ऐं कंहिं म त पंहिंजे अॻियां प्रतियोगिता में भाॻु वठण लाइ कंदा आहिनि इहे एक्टीविटी थींदी रहंदियूं आहिनि पर असांखे इन शइ जो वधीक शौक़ु रहियो कोन्हे ऐं इहे वॾी दूरीअ जूं जेके असां जूं जेके दौड़ भाग में असां कॾहिं भाॻु कोन वरितो आहे ऐं असां पंहिंजे ताईं सीमित आहियूं पंहिंजे जेके रोज़ जी दिनचर्या में थोरो डुकी सघंदा आहियूं ओतिरो ई कमु कजे